हमरा होटल एगो श्यामा होटल छथिन श्याम होटल ओइमे सँ खाना मँगबै छियै हमसब बहुत सुन्दर खाना बनै छै अइमे जे मटर पनीर भेल आरो भान्टाके भर्ता भेल जे बुझियौ खूब तरुआ भेल सब रङ्ग रङ्ग बिरङ्गके खाना जे खाना मँगबै पूरी भाजी भेलै जे मटर माछ बुझियौ मटर बुझियौ चिकन जे जे मँगबै से खाना देब भेटै छै ओइ होटलमे बहुत सुन्दरके खाना भेटै हमर सबके कोनो सरो कुटुम अबै छथिन तऽ ओतैसं खाना मँगा लै छी कहियो कालकऽ घरोके लोक सब अतैसँ खाना लऽ कऽ जाइ छथिन तऽ खा लै छियै होटलेमे खाकऽ खा लै छथिन बहुत सुन्दर होटल छै ओ ओइ होटलमे खाना रङ्ग बिरङ्गके खाना भेटै छै ओइ खानामे कोनो शिकायत किछुके शिकायत नहि भेटत जेहेन तरुआ तकबै तेहन तरुआ भेटत खूब सुन्दर सुन्दर तरुआ देखियौ सब्जी देखियौ रङ्ग बिरङ्गके बनै छै जे चाह मँगबै से भेटत अइमे मटर पनीर मँगियौ या शाही पनीर मँगियौ या परोरके तरुआ मँगियौ जै चीजके मँगबै जे नाना प्रकारके खाना अइमे भेटैय जते खाना अइमे सँ लऽ कऽ अहाँ सब खा सकै छी हमरा सबके घरमे पहुनो परक अबै छथिन कोनो सर कुटुम आइब गेल तऽ ओहिमे हमसब लऽ गेलहुँ खरीद कऽ आओर खा लै छथिन अतैसँ लऽ गेलहुँ तऽ होटलेमे कहियो काल कऽ आबिकऽ हमर सबके घरबैया सब खा लै जाइ छथिन अहिमे सँ अबै छथिन खा कऽ तहन घरो लेल लऽ गेलनि पार्सलो लऽ जाइ छथिन खाना रङ्ग बिरङ्गके खाना सब भेटै छै खूब सुन्दर होटल छै ओहन होटलमे तऽ कतौ खानो नहि भेटै छै एतऽ अते सुन्दर ओ होटल छनि से श्यामा होटलमे खाना रङ्ग बिरङ्गके भेटैय जेहन तकबै तेहन भेटत सब रङ्ग बिरङ्गके खाना मटर पनीर शाही पनीर चिकन देखियौ मटन देखियौ